हाँ हाँ मैं योग एक योग गुरु को जानती हूँ जो कि जिनका नाम रामदेव बाबा है वो मतलब बहुत सही योगासन सिखाते हैं जिससे कि मतलब हमारे शरीर को हमारे बॉडी को आराम मिलता है और बहुत सारी जो दवाएँ जड़ी बूटियाँ वग़ैरह बताते हैं वो भी हम मतलब घर में बना कर यूज करते हैं जिससे कि हम लोग को आराम मिलता है और बहुत से योगासन हैं जो कि हम लोग करते हैं हमारे परिवार में सब लोग करते हैं उससे भी मतलब बहुत फ़ायदा होता है और उनके बनाए हुए नुस्क़े नुस्क़े हम आज़माते उससे भी फ़ायदा मिलता है